हॅलो आं उलयात हय करपाचें आसलें

आतां सगळीं जाणां करता न्हू प्री वॅडिंग शूट तुका तुमकां कितें आयडिया आसा कशें कितें केल्यार बऱ्या पडटलें मागीर कॉस्ट्यूम्स बी मागीर हां पण म्हाका तें सगळीं करतात तशें तशें नाका बरें युनिक अशें जाय आशिल्लें आं ताका मागीर कितें येतलो तर कॉस्ट्यूम आनी चेडवान लुंगी घालपाची आं

माळ बरी पडटली न्हू माळ दोनूय माळ घातल्यार बरी पडटली

खंय आतां खंय अशे बरी प्लेस पळोवची पडटली न्हू ताचे खातीर पण बिचार तितले बरेय दिसपाना अशें दिसता म्हाका आं पण ही बीच

आनी पोझीस बी बरे दिवचे पडटले न्ही आं ते कोण फोटोग्राफर बी एक सांगचो पडटलो न्ही ताच्या खातीर ताका बरें कळटलें तें

प्लेस बी ताका विचारची पडटली थंय आनी मागीर बी कांय ना आं आं तशें जाल्यार बरें आसा तें आं आं बरें आं तेन्नाच उलोव्या तर आं बरें बरें आं बरें बाय